ریاستِ بہار کی ثقافتی شناخت میں اردو زبان کا بہت ہی بڑا رول ہے ایک بہت ہی بڑا کردار ہے یہی وجہ ہے کہ ریاستِ بہار کی اردو زبان دوسری سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی ہے مزید برآں ریاستِ بہار کے مشہور اردو شعرا اور ادبا نے اپنی اردو شاعری اور ادبی مضامین کے ذریعے ادبی مضامین کے ذریعے ریاست کی ثقافتی شناخت میں اردو زبان کی شاعری کے ذریعے ایک اہم کردار ادا کیا ہے ان بڑے شعرا اور مشہور و معروف شعرا اور ادبا میں میں ایک نام لینا چاہوں گا ڈاکٹر کلیم عاجز جو مظفر پور کے رہنے والے تھے کون نہیں جانتا ڈاکٹر کلیم عاجز کو جنہوں نے اپنے اردو شاعری اور ادبی مضامین کے ذریعے ریاست کی ثقافتی شناخت کو قائم کیا اور تا ہنوز باقی ہے اسی طریقے سے دربھنگہ اور خود سیمانچل کے ضلع ارریہ کے حقانی القاسمی صاحب جو ایک بہت ہی بڑے اردو کے ادیب اور اردو اردو کے ادیب ہیں ماہرِ فنکار ہیں انہوں نے اپنی اردو ادبیت کے ذریعے ریاست کی ثقافتی شناخت میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اسی طریقے سے دوسرے تمام اضلاع جو ریاستِ بہار کے ہیں وہاں کے بہت بڑے مشہور و معروف اردو شعرا ادبا جو گزر چکے ہیں یا ابھی باقی ہیں انہوں نے اردو کی ثقافتی شناخت میں ریاست کی ثقافتی شناخت میں اپنے اپنے کردار سے اس کو نوازا ہے